पहिरें जे ज़माने मे जीअं गाॾियूं न हूंदी हुयूं माण्हू घोड़ा गाॾी बैल गाॾियूं इन्हनि ते ईंदा वेंदा हुआ पर जीअं हाणे देश तरक़ी थो करे जीअं देश वधे थो तीअं गाॾियुनि जो नंबर बि वधंदा त वञनि जीअं की बसूं अची वियूं आहिनि ट्रेनूं अची वयूं आहिनि कारूं अची वियूं आहिनि हाणे त आटो बि आहिनि ऐं बाइकुनि ते बि माण्हू अच वञ करे त सघनि ऐं पहिरें जे ज़माने मे पंहिंजी गाॾी हुअण त जाम वॾी ॻाल्हि हूंदी हुई हाणे पंहिंजी गाॾी हर हिकु घर में आहे ऐं हर हिकु भारतीय खे पंहिंजी अलॻि अलॻि गाॾी आहे ऐं हाणे जीअं बसियूं हलनि थियूं रस्तनि ते त ट्रैफिक वधनि था ऐं इन्हनि गाॾियूं सां पल्यूशन बि जाम वधे थो ऐं इन करे हाणे असांखे इन खे ठाहिण जे लाइ सही तरीक़े सां हलण घुरिजे अचण जो हिकु तरीक़ो अचण जो हिकु पासो ऐ वञण जो ॿिए पासे ते करणु घुरिजे इन सहुलियतुनि सां असांजो देश सही माइने मे वधंदो बि